شادیوں جیسی بڑی تقریبات میں پانی کا انتظام ایک اہم ضرورت ہے ایسی تقریبات میں سب سے پہلے ہم پانی کی مناسب ذخیرے کا بندوبست کرتے ہیں جیسے کہ بڑے واٹر ٹینک یا کین رکھواتے ہیں عموماً تقریبات کے مقامات پر پہلے سے پانی کی سہولت موجود ہوتی ہے لیکن اضافی پانی کے لیے ہم واٹر سپلائر سے رابطہ کرتے ہیں اور اضافی ٹینکر بک کرواتے ہیں پینے کے پانی کے لیے الگ سے واٹر کولرس یا منرل واٹر کی بوتلیں کا انتظام کرواتے ہیں تاکہ مہمان کو صاف اور ٹھنڈا پانی میسر رہے ساتھ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا ضیاع نہ ہو جیسے کہ ہاتھ دھونے کے لیے مناسب نلکیاں اور پانی بچانے والے انتظامات کیے جاتے ہیں بعض اوقات پانی کے لیے ڈسپینسرز یا خود کار مشینیں بھی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ صفائی اور آسانی رہے مجموعی طور پر ہم پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ تقریب کے دوران کسی کو بھی پانی کی کمی محسوس نہ ہو اور ہر مہمان آرام دہ محسوس کرے